सिरां जिल्लायाव आथिखालाव राजखान्थियारि दाथाया फ्राय गाज्रि नङा मोजाङानो होननांगोन दा सिरां जिल्ला होननानै बुङोबा सिरां जिल्लानि सिङाव गोबां समस्थिफोर दङ जेरै सिदलि समस्थि बिजनि समस्थि थिग बेबायदिनो आरोखि आरो सिरां जिल्लायाव माखासे एम सि एल ए नि खथाफोर दङ जेरै सिरां दुवार सिदलि सिरां बिजनि सिराङावनो गोबां एम सि एल ए समस्थिफोर थानो हागौ आरो

सिरां जिल्लायाव आथिखालनि सिदलि समस्थिनि एम एल ए आ जाहैबाय जयन्थ' बसुमतारि बिथाङा दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय फैनानै बिथाङा एम एल ए गेलेफैदों एम एल ए गेलेनानै बिथाङा देरहासार जानानै एम एल ए जानानै दङ थिग बेबायदिनो बे जिलानि सिङावनो माखासे एम सि एल ए फोर दङ बिथांमोननि मुंफोरा जाहैबाय एकथ्रिस नं सिदलि माबायावहाय एम सि एल ए महरै बि सावरायगोरा बिथाङा नेशनेल डेम'क्रेटिक फ्र'न्ट अफ बर'लेण्ड आफादनि प्रेसिडेन्टमोन सियारमेनमोन बिथाङा बे आफादनिफ्राय फैनानै एम सि एल ए गेले फैनायाव बिथाङा एम सि एल ए याव देरहानो हादों सिरां जिल्लाया दा बुंनो थाङोबा राजखान्थियारि

फ्राय मिलि जुलि गोरोबलायनानै खामानि मावबोदों गोबां जौगाथाय खामानिबो मावनो थाखाय आखाइयाव हाबाफारि लादों जेरै लामा सामा लुफुंनाय हान्था मेलानि थाखाय दालां आरि लुफुंनाय बेफोरो फ्राय एम सि एल ए बा एम एल ए नि दारै जाफुंनो होननानै सानजायो

सिरां जिल्लानि जिनोखि राजखान्थियारि आफादफोर फ्राय गावजों गाव नुनायावहाय जों एथ'राब दानथे बिदानथेखौ जों नुनो मोनाखै फ्राय खुब सम्भब इयुनाव गोरोबलायनानै जौगाथाय खामानिफोरखौ मावलांनो होननानै जों सानो एबा नुहरो

सिरां जिल्लायाव जिनोखि राजखान्थिनि हानजाफोर दङ बिथांमोननि गेजेराव जोङो गावजों गाव एना एनि एबा हानजाखौ लानानै एबा पार्टिखौ लानानै दावराव दावसिखौ जों नुनो मोनाखै फ्राय बिदा फंबाइ बायदि मिलि जुलि हाबा मावनायफोरखौ जों नुनो मोनदों मोनसे मोननै माखासे बेरेखाफोराथ' थाखागोनानो बा सोरबा मोजां मोनो बा सोरबा मोजां मोना बिदि थाखागोनानो जेरै रिसेन्टलि राजखान्थियारि खैसाराव गोग्लैनाय माखासे दंफां दाननायनिफ्राय लानानै हादान सिफायनायनिफ्राय लानानै एसे बेले बेजेखौ नुदोंब्लाबो बेफोरो फ्राय लासैनो समाधान जालांगोनखौ जों सानो दा सिरां जिल्लानि राजखान्थियारिनि सोमोन्दोयै बेखिनिखौनो बुंनानै फोजोबनाय जाबाय